अगर नेईं पूरे करी पाए ते केह् कमियां रेहियां ते तुस उन्दे लेई हून अग्रसर ऐ ओ लक्ष्य दी जेल्लै थां गल्ल ऐ के मैं जदूं छोटा होंदा हा ते मिगी पुछदे हे के तूं बनना केह् ऐ बड्डा होइयै पढ़ने दे बाद केह् बनना ते उसलै मेरा ध्यान सिद्धा जंदा हा के मैं इंजीनियर बनना ठीक ऐ इंजीनियर बनना लेकिन एह् नी पता हा कि इंजीनियर होंदा केह् ऐ ओह् कुतै इंजीनियर सुनी लैते दा होना कुसै कोला ते मैं आखदा इंजीनियर बनना लेकिन मैं उस बक्खी जेल जियां मतलब कि अगर अगर शौक ऐ हा इंजीनियर बनने दा ते मैं ओह् झू झूठा शौक हा सच्चा अन्न हा क्योंकि सच्चा शौक अगर होंदा ते मैं उस बक्खी अग्रसर रौंह्दा मेरा लक्ष्य मता एह् हा कि जां ते डाक्टर बनेआ जा जां फ्ही कोई प्रोफेसर बनेआ जा जेह्ड़ा जेल्लै मतलब पढ़ाई शुरू कीती जिन्ने चिर पढ़ाई शुरू नेईं कीती इन्नै चिर कुसा पुच्छना तूं बड्डा होइयै केह् बनना ते आखना इंजीनियर बनना लेकिन जियां पढ़ाई शुरू कीती ते ओह्दे बाद एह् बनेआ हा के शुरू शुरू च ते प्रोफेसर केह् होंदा एह् ते पता नेहा जां डाक्टर केह् होंदा एह् ते पता नहा लेकिन जियां थोह्ड़ी जेई समझ आई दो चार क्लासां पंज छे क्लासां अग्गें पढ़े छेमी सत्तमी च पुज्जे ते पता चलेआ के नेईं असें अग्गें केह् बनना ते मेरा लक्ष्य प्रोफेसर बनना जां डाक्टर बनना होंदा हा पर ओह् लक्ष्य जेह्ड़ा हा ओह् अचीव करने आस्तै उसी हासिल करने आस्तै कोशिश बी कीती इस्सै चक्कर च मतलब प्रोफेसर बनने दे चक्कर च मैं त्रै एम ए कीतियां पीएचडी कीती ते डाक्टर ओह्का ते नी बनी सकेआ लेकिन पीएचडी करियै डाक्टर नांऽ कन्नै जरूर लग्गी गेआ डाक्टर आह्ला लक्ष्य जेह्ड़ा एक्क ते पूरा होएया कि नांऽ कन्नै डाक्टर अज्ज बी लगदा लेकिन प्रोफेसर आह्ला मैं अध्यापक जेल्लै लग्गेआ एम ए दे बाद जेल्लै टीचर दी नौकरी मिगी थ्होई अध्यापक दी नौकरी थ्होई ते उसलै लग्गा'रदा हा के मैं अपना ओह् लक्ष्य पूरा करी लैना